मुझे डिस्पेंसरी घूमना बहुत पसंद आया है और घूमने के लिए मैंने जगह जगह पे जाना बहुत पसंद करता हूँ कि वैसे तो कि जो हमारे आसपास के जीतने क्षेत्र हैं उनपे जाना वहां के बारे में पता करना वहां की ऐतिहासिकता के बारे में जानना अच्छा लगता है मुझे लखनऊ जिले का मैं निवासी रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो वहां पे भी कई ऐसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल नहीं हैं और हैं जहाँ पे मैं जाता रहता हूँ और ज़्यादातर जगह पे मैं कई बार दो तीन बार जा चुका हूँ वहां के उसमें जानकारी लेता रहता हूँ और बाहर की जगहों पे भी जाना मुझे बहुत पसंद है जो अभी तो इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं हो पा रहा है लेकिन मेरी पैसे ही है कि मैं भविष्य में उन जगहों पे जाऊं और उनके बारे में जरूर पता करूं जो मेरा से जैसे लखनऊ में इमामबाड़ा है रूमी गेट है घंटा घर है जो और रेजीडेंसी है और हमारे एक किले हैं उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है मुझे और वहां पे वो मेरे थोड़ा अच्छे लगता है कि वहां पे जाना और उनके ऐतिहसिकता के बारे में जानना कि वो कब का और कैसे थे मेरा एक लक्ष्य है कि मैं थोड़ा ये दिल्ली में जाके लाल किले और वहां की जो पुरानी इमारतें और उनके बारे में जानकारी ग्रहण कर सकूं और जैसे आगरा का ताजमहल है और एक बहुत ही अच्छी अंदर से चाह है कि मैं दक्षिण भारत के जो प्रसिद्ध और पुराने मंदिर हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं उनकी विशेषताओं के बारे में जानना में बहुत चाहूंगा और चाहूंगा कि वहां पे जाके उनका मैं भ्रमण कर सकूँ और उनकी ऐतिहसिकता और उनके वैज्ञानिक और सांस्कृतिक और राज धार्मिक तथ्यों को बारे में भी ग्रहण कर सकता हूँ जो ज्ञान मुझे वहां से प्राप्त हो सके अच्छा लगता है मुझे कि ऐसी जगहों पे जाना कि जैसे तंजाबुर मंदिर है खजुराहो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर है और कर्नाटक के एम पी जो जे ऐसे बहुत सारी जो हैं जो भी हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हुए हैं ऐसी जगहों पे जाना अच्छा लगता है मुझे वर्तमान में जो अभी अयोध्या में हमारे भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है वहां पे भी जाना मुझे कि इसका मैं इच्छुक हूँ कि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है वहां पे भी जाना एक अपने आप में एक सौभाग्य की बात होगी और उसके बारे में जानकारी ग्रह करना कि वहां पे रामचंद्र के जीवन के बारे में और उनके तथ्यों ज्ञान मिले तो इसके मुझे अधिक प्रशन्नता होगी